जोधपुर जिले में स्थानीय सरकार और राजनीतिक संरचनाओं के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ का प्रशासन बहुत ही अच्छा है और सरकार काफ़ी सहयोग देती है लोगों को विधायक के बारे अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि हमारी जो सूर्यकांता व्यास है जोधपुर जिले के विधायक उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है लोगों को जैसे कि अपना ये स्वच्छ भारत अभियान आप ले लीजिए भारत का नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो संचालित किया गया था तो उस उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया और लोगों को साफ़ सुथरा रहना कचरा इधर उधर नहीं फेंकना काफ़ी अच्छे उन्होंने सिखाएं हैं काम जगह जगह पर आज गाड़ियां जाती हैं कचरा इकट्ठा करने के लिए और काफ़ी सड़कें भी अब काफ़ी साफ़ सुथरी हो गई हैं लोग इधर उधर कचरा फेंकते हुए अब सोचते हैं कि सरकार की योजना निकली है तो हम उसके उसमें सहभागी बने और इधर उधर कचरा ना फैलाएं तो काफ़ी सपोर्टिव हो गए अब सब लोग तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी विधायक जी से जो जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है और लोगों को जागरूक किया है इस क्षेत्र में